हमारे उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत से सामान जाते हैं जैसे मूर्ति हुआ घड़ा हुआ दिया हुआ जो कुम्हार बनाते हैं एक से एक बढ़ियाँ बढ़ियाँ सामान बनाते हैं एक से एक मूर्ति कलाकार जो भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के कुम्हार बनाते हैं चाहे और भी है जो भी कलाकार हैं मूर्तियों वाला है या या जो भी है हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत विदेशों में जाता है यहाँ के जो कलाकार हैं मेरे उत्तर प्रदेश के हर तरह के यहाँ के सामान बनते हैं यहाँ के जैसे कि चित्रकार वगैरह हैं मूर्तिकार वगैरह हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे कलाकार हैं अपना सामान सरकार के माध्यम से कुछ अपने माध्यम से जैसे भी होता है विदेशों में बहुत जाता है और वैसे जो है यहाँ के जो भी बड़े बड़े मूर्तिकार हैं जो भी सुराही वगैरह बनाते हैं मतलब कि कोई डिज़ाइन बनाते हैं जो कि पेंटिंग वगैरह बनाते हैं डिज़ाइन पे कोई जो भी कोई मूर्ति वगैरह होगा उस पे पेंटिंग करते हैं डिज़ाइन बनाते हैं बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ से जाते हैं बाहर उसे परमाणु वगैरह का भी तो सामान बनता है हमारे यहाँ उसका पास में बनता है उसको कहीं खाली जगह ले जाके जहाँ पे मतलब कि भीड़ वगैरह ना हो खाली स्थान हो वहाँ पे उसको करते हैं वो भी जो हमारे कुछ पास से हैं या उसके जो भी सामान हैं वो भी बनाते हैं लोग वो भी विदेश जाता है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से बहुत ही सामान विदेशों में जाता है और मेरे यहाँ जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह यहाँ भी काम करते हैं और उसके अलावा जो उसके छोटे और जो हैं उसके अपने हेल्प छोटे रखते हैं वैज्ञानिक वगैरह वो उसका पार्ट वगैरह तैयार कराते हैं उसको भी टेस्ट करवाते हैं खाली खाली जगहों में जा कर फिर बाहर में उसको टेस्टिंग वगैरह होती है टेस्टिंग के बाद उसको मान लीजिये सही हो जाता है तो उसको भी बाहरे भेजना पड़ता है यहाँ है कि भाई हमारे यहाँ हर कुछ तैयार होता है हर कुछ बाहर जाता है हमारे प्रदेश से ऐसा बहुत ऐसे आइटम हैं जो बाहर जाते हैं सरकार का भी विशेष योगदान रहता है बाहर भेजने में बिना सरकार का कोई जा नहीं पाएगा ऐसा ही कि और उसके अलावा जो भी चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं या जो भी मूर्ति है या जो भी भी जो भी नक्काशीदार सामान है जो भी ढाला गया है जो भी बनाया गया है इनलोगों का मतलब सारे सामान तो जाते ही हैं